ہاں جی جی ہاں ہمارے علاقے میں خواتین کے خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں اُن کا کردار پر اُنگلی اُٹھاتے ہیں اور اُنہیں پڑھنے لکھنے کے لیے بھی نہیں بھیجتے ہیں کیوںکہ اسکولس میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھتی ہیں اِس لیے وہ باتیں ماں باپ کو اور گھر والوں کو بالکل پسند نہیں ہوتی اور اُنہیں اسکولس نے پردہ بھی پردہ بھی نہیں کرنے دیتے تو وہ بات بھی ماں باپ کو پسند نہیں ہوتی کیوںکہ ماں باپ چاہتے ہیں خواتین اور لڑکیاں گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں اِس لیے خواتین کو کوئی بہت سارے رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں